आंनि जौसे रेबगान्थिया मा होनोब्ला आङो आङो आं गाव रानिंनि लोगोआव जरित' आङो रानिंखौ लानानैनो सिमां नुयो जे आङो सानफ्रोमबो रानिं खालामनानै प्रेकटिस खालामनानै आङो गाव गावनि स्टेटनि थाखाय मेडेल लाबोनो लुबैयो आङो बिनिखायनो सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो फुङाव आरो बेला फुङाव आङो सिखारनाय लोगो लोगोनो सान ओंखारनाय लोगो लोगोनो आं खारनो ओंखारलाङो फुंनि टाइमआव आङो थ्रि किल'मिटार थ्रि किल'मिटार रानिं खालामो बिनि उनाव आं एक्सारसाइज खालामो एक्सारसाइज खालामखांनायनि उनाव आङो न'आव थांनानै दै गिलाससे लोङो दै गिलाससे लोंनानै आङो रानिंनि थाखाय देहायाव एनारजि लाबोनायनि मेन बुस्थुआनो जाबाय बुट गोथां बुट गोथां बुटखौ आङो हरावनो गाबोन बायदि फुङाव खारगोन्ना आं दाबायदि हराव उन्दुनायनि सिगां आङो गोथां बुटखौ दखाननिफ्राय बायना लाबोना दोनखानाय बुटखौ आङो साफायै बा मोजाङै दैजों साफा मोजाङै हुखन'नानै बा साफा खालामनानै सुयो सुनानै आङो बटल मोनसेयाव सोनानै बटल माने प्लाष्टिकनि बटलाव नङा दे ग्लास आइनानि बटलाव सोमना दोनो जाहाथे बे दैआ लेथ्रा जाया आरो आं सोमनानै बिखौ बिदिनो हरसेनि थाखाय सोमना दोनो आरो फुङाव सिखारनानैनो आङो फुङाव सिखारनानैनो आं थिन किल'मिटार खारनो थाङो फुङाव खारनानै फायखांनायनि उनाव बै बुटखौ मा खालामो आङो बै बुटखौ सुफिना बुटखौ जेरै आयनानि बटलाव सोना दोन्दोंमोन आं बिदिनो दैखौबो लोङो आरो ओमफ्राय बे बुटखौबो जायो मानोना बुटखौ जानााय लोगो लोगोनो जोंनि देहायाव एनारजि फैयो आरो खारनायनि गोहोआ फायो बुट बुटनि बुटखौ जानायनिख्रुइ बांसिन बै बुट सोमनाय जेराव जि दैआव आंनिखि बुटखौ सोमदोंमोन बे सोमनाय दैआवसो बांसिन थायो बिनिखायनो आङो बुटखौ लोगोसे बुटनि दैखौबो लोंफायो आरो आरो फुङावथ' खारनाय जाबाय दिन बिदिनो फैनानै दे टु दे लाइफआव जि जि खामानि मावनो गोनां बेफोरखौ मावसिगोन मावखांनायनि उनाव आरोबा इभिनिं टाइमआव खुब बिसि अवान किल'मिटार खारसिगोन खारनानै खारनानै एक्सारसाइस खिनिखौ खामसिगोन एक्सारसाइस खिनिखौ खामसिगोन आङो फुंनि टाइमाव लामायाव खारो थ्रि किल'मिटार खारनायनि बाथ्राथ' लामायाव खारो ओमफ्राय बेलासे खारबाथाय आङो फिल्डआव प्रेकटिस खालामो एक किल'मिटाराथ' बारा गोजान खारनाङा नालाय बेलासे टाइमाव खारनानै आङो फै बिदिनो फैनानै